ابھی تقریباً کچھ دیر پہلے ہم نے کال کیا تھا کہ ایک یہ نان کا اور دو سالن کا اور جس کے وجہ سے ابھی مہمان میرے یہاں زیادہ آ گئے ہیں اور مجھے اس آڈر میں اور کچھ اضافہ کرنا ہے تو ابھی اس اضافے کی وجہ سے جو میں نے پہلے ایک نان اور دو سروڑ دو سالن کا آڈر کیا تھا تو اس میں ابھی دو بریانی اور چار نان اور چار سالن کا اضافہ کر کے لانا ہے